मानसिनि जिउआ ओरैबायदि मोजां आरो मानसिनि जिउ थायोब्ला आरो थाखा फैसा खामायनो हायो आरो लोमजाबा साजाब्ला आरो डक्टरफोरनाव थांनांगौ आरो मुलि जानांगौ मानसिनि जिउ थायोब्ला ओरैबायदि गोबां थाखा फैसा खामायनो हायो लोमजाबा साजाबा थाखा फैसा खामायनो हाया बेमार आजार जाबा थाखा फैसाबो खामायनो हाया लोमजानानै थायोबा सोर खामायनानै जाहोनो ओंखायनो फार्मासिफोराव मुलि लायनांगौ जाहोनांगौ फिसा फिसौनो गासैनोबो बिसि फिसायनोबो माबा लोमजाबा साजाबा थाखा फैसा जेबो खामायनो हाया नालाय जों दा इसे लोमजाबानो मुलि लायनानै जों जायो फार्मासियाव आरो जोङो बिदिनो गगा मोनोब्लाबो गुजुब्लाबो जों मुलि लायनानै जायो लोमजाबा साजाबा जेबो थाखा फैसा खामायनानै जानो हाया जों ओंखायनो इसे जाबानो लायो मुलि जायो आरो जोङो बिदिनो न'खराव गासैबो फिसा फिसौ बिदिनो मुलिजों फार्मासिजोंनो थांनानै थाजोबो आरो

आरो गोबां बिदिनो थाखा फैसा खामायनानै जायो इसे इसे दखान होनानै सोलिनानै जायो इसे एनै न बां जों बेजोंनो फिसा फिसौ खाङो बेफारिबो खालामो दखान सखान होनानै आरो हौवायाबो बिदिनो बिजनेस मावलाबायनानै जायो एखम्बा खामला मुजिराबो मावो बिदिनो जोङो इसे इसे नख'राव जोङो सोलिलाङो आरोखि जोङो फिसाफ्राबो दा देरथवाखै नालाय खामला मुजिरा मावनानै जानो हाथ'वाखै जों दा बिमा बिफायानो इसे एनै खामला मुजिरा मावनानै जाहोयो आंबो दखान सोलिलाबायो दखान सोलिनानै जाहैयो एफा एनै दा जोङो खस्थ' मस्थ' बिदिनो सोलिलांनानै जायो आरोखि दा ओरैबायदि खस्थ'आवबो दङ खस्थ'नि गेजेरजों जों दा सोरखिलांनायसो जों ओरैबायदि खस्थ'यै थांनानै दं आरोखि जोङो